ہیلو سر میں انفو گرافکس کے لیے مختصر اور بصری بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ ڈیزائنر جو کام ابھی کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہیں اس میں آگے چل کر لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا اور جو سر نہیں کر پا رہے ہیں اس کو چاہیے کہ اس میں ادھک سے ادھک حصہ لیں اور اس اس کام کو کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اگر ہم ایسا نہیں سکھا پاتے ہیں کہ کسی کو یا کسی کو جانکاری نہیں دے پاتے ہیں تو اس کو آگے چل کر کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لیے سر آپ سے رائے ہے کہ اس کو ادھک سے ادھک لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں اور اس کی خاصیت کو بھی بتائیں جس سے کہ اس جس سے کہ سماج کے اندر اس کی اچھے سے اچھی ڈیجائنر کے بارے میں لوگوں کو جانکاری حاصل ہو سکے اور وہ اپنے اس کام کو آگے سے آگے بڑھا سکے جس سے کہ ہمارے سماج کو اس سے کافی ترقی مل سکے